गोंयांत वेगळ्या वेगळ्या धर्माचीं वेगळीं वेगळीं देवळां आसात आनी दर एका धर्मांतले लोक ह्या सगळ्या देवळांनी मेळून मिसळून वावरतात तशेंच तातुंतलें एक म्हळ्ळ्यार ओल्ड गोवाची चर्च थंय वर्सा एक व्हडलें फेस्त जाता आन त्या फेस्ताक दर एका धर्मांतले लोक त्या फेस्ताक येतात इगर्जेत वतात देवाक वाती लायतात आपल्यो ज्यो इच्छा आसा त्यो देवाक सांगतात तर अश्या तरेन भेदभाव करिनासताना दर एकलो आपलें मनोगत घेवन येता आनी देवाक सांगता त्या फेस्ताचो आनंद घेतात तशेंच बोडगेश्वराची जात्रा ही जात्रा सगल्या गोंयांत म्हणटा ती एक फामाद जात्रा जावन आसा त्या जात्रेक सगळेच जाती धर्माचे लोक येता हातूंत कांय हातूंत बी कांय भेदभाव नासता सगळे लोक त्या सगळे लोक त्या जा जात्रेचो लाव घेतात भाव भयण क्रिस क्रिस्तांव जावं मुस्लीम जांव सगळे लोक मेळून मिसळून ह्या सगळ्या ज्या धर्माचीं देवळां आसा तातूंत वचून मेळून मिसळोन रावतात